हां हां भैया बैट लेना ऐ कितने का ऐ हां मैं चाहिदा कोई पंज ज्हार तकर हां लैदर दी बाल कन्नै खेलने आस्तै मैं अपने मुड़े वास्तै चाहिदा ऐ उ'दी उमर ऐ ठारां साल हां जी ते हां चला दी चला दी एह्

ना ना पैह्ले दा खेलदा ऐ

चलो ठीक ऐ ले लैगी ठीक ऐ आई जागी ठीक ऐ